اردو زبان اپنی پوری تاریخ میں دوسری زبانوں اور ثقافتوں سے بہت متاثر ہوئی جیسے کہ مغل دور میں فارسی سرکاری زبان تھی اور دربار میں استعمال ہوتی تھی اس نے اردو پر گہرا اثر ڈالا خصوصاً اس کی شاعری ادب اور زبان کی ذخیرہ الفاظ میں عربی بھی کافی استعمال ہوئی اردو زبان کو بنانے میں اسلامی تہذیب اور مذہب کی وجہ سے عربی کا بھی اردو پر خاصہ اثر رہا دینی اصطلاحات عملی اصطلاحات اور مذہبی کتب میں عربی الفاظ کی بھرمار ہے مغلوں کے ساتھ آنے والی ترک عناصر نے بھی اردو میں کچھ الفاظ اور اظہار کے طریقے شامل کیے ہیں مقامی زبانیں اردو نے برِّ صغیر کی مختلف مقامی زبانوں جیسے ہندی پنجابی سنسکرت وغیرہ سے بہت سے الفاظ اور تاثرات اخذ کیے ہیں